चिरां जिल्लानि बारहावा हिसाबै जों बोथोर लायै बोथोर बिनि बारहावाया सोलायनाय जों बेखौ नुनो मोनो दैज्लांआव गोबां अखा हानाय आरो गोबां अखा हानायनि गेजेरजों जों गोबां खहा जानाय जों बेफोरखौ जों नुनो मोनो लोगोसे मेसें बोथोराव जेनाखि मेसें बोथोरनि बारहावा बे बारहावाया थारैनो गोरान रानस्राव बेफोरबादि थासारि जोंनि गेजेराव नुनो मोनो बे जिल्लायाव बा चिरां जिल्लायाव थानाय जायनाखि सुबुंफोरनि सामफ्रोमबोनि जिउ खांनाय बा जिउआव बोथोरा माबादि गोहोम खोख्लैयो होननाय लोगो लोगो जों बुंनो हायो फ्राय चिरां जिल्लानि जायनाखि बर' सुबुंफोर बा चिरां जिल्लायाव थानाय सुबुंफोरनि जायनाखि थासारि बेयो बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि आबाद मावनायाव जोङो बारहावाया जुदि दैज्लां बोथोरब्ला बेयाव अखा हानानै जोंनो माखासे खाबुफोर होयो बा अखा हानानै जोंनो नांगौ बादि आबादखौ जोंनो मोनहोयो बेजों लोगोसे मेसें बोथोराव रानस्राव समाव जायनाखि मेसें बोथोर बे मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद जोङो बेखौ मावनानै जानाय मोनसे खाबु खालामनानै होफैयो दा मोननै जायनाखि बोथोरफोर बेयाव जोङो नांगौ बायदि सुबुंफोरनो चिरां जिल्लानि सुबुंफोरनो खाबु होनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो